ہیلو ہاں بھئی اب وہ گاڑی بک کری تھی نہ ابھی جی جی جی ارے نہیں نہیں وہاں پہ نہیں آنا ہے ارے ہم ادھر آ گئے ہیں یہ اسٹیشن کے پاس ارے ہم اتتی دیر سے آپ کا انتظار کر رہے تھے آپ ادھر آئے نہیں ہم ادھر آکے کھڑے ہو گئے جی اب آپ ادھر اسٹیشن کے گیٹ نمبر ایک پر آ جائیے ہم یہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں

آپ وہاں پہ پہنچ گئے وہ تو ہم سمجھ رہے ہیں لیکن ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں آپ ادھر گاڑی موڑ کر پہنچ جائیے جی جی جی ٹھیک ہے گیٹ نمبر ایک پہ آنا ہے ٹھیک ہے بھائی ہاں چلیے آئیے ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کا